हैलो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक यरो आं दिक्खने गी जन्ने आं यरो कमरे किन्ने न किन्ने एरिया च ऐ आं डबल स्टोरी ऐ घर जां सिंगल स्टोरी ऐ ते किन्ने रपे च बेचना तुसें कोई में दिक्खियै सनागा इन्ना हारा बिकी जाना चाली पंजाह् लक्खें धोड़ी आं आं सनागा पर में बी कमाना नी किश में बी बिच गै में बी खाना पीना किश टब्बर पालना अपना आं ते कोई निं कल्ल लाह्गा चक्कर ते दिक्खी लैगा भी जिन्ने जादा होग उन्ने गै दोआगै पैसे तुगी में फ्री गै में आह्गा कोई दस्स जारहां बजे धोड़ी तुस घर गै होने ना तैलूं बस भी में सबेरै आह्गा ते दिक्खी लैगा त दिक्खियै तुसेंगी सनाई ओड़गा भी इक्कै घर इक्क घर ऐ खाल्ली ठीक ऐ ठीक ऐ में भी दिक्खी लैगा सबेरै आइयै इंदा दिक्खी लैगे भी ठीक ऐ भी ओके